कानूनी डोक्यूमेंटों की अगर मैं बात करूँ तो एक कानूनी डॉक्यूमेंट जैसे होते हैं कि इसके अंदर हमारे को काफी भाग दौड़ करनी पड़ती है और जो भी डॉक्यूमेंट जैसे हमारे को चाहिए जैसे कि मैं बात करूँ जाति प्रमाण पत्र मूल निवास जन्म प्रमाण पत्र इन चीज़ों के लिए हमें नगर निगम जाना पड़ता है और नगर निगम में भी अधिकतर भीड़ रहती है तो मैं वहाँ लाइने भी लगती पड़ती है और वहाँ काफी दिक्कत होती है लेने के अंदर वहाँ फॉर्म फिल करो फॉर्म फिल करने के बाद उसको जमा कराओ जमा करने के बाद में फिर तीसरी लाइन में लग कर उनको लो चलो ये भी कोई बात नहीं लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको फॉर्म भरना नहीं आता उनको और भी ज़्यादा तकलीफ होती है जो अनपढ़ होते हैं जो इस चीज़ से कभी वाकिफ़ ऐ नहीं हुए ताकुला नहीं हुआ वो अनपढ़ लोगों को ये चीज़ें करने में काफी दिक्कत आती है जो पढ़े लिखे लोग बाग वो तो अच्छे से फॉर्म भर के फिल करके सब कुछ कर लेते हैं एक आध तो दिक्कतें आती है हमें हर चीज़ के लिए नगर निगम जाना पड़ता है फार्म के लिए गौरमेंट स्कीम्स के लिए कोई सी भी चीज़ को जानने के लिए वरना एक मित्र की दुकान पर जाना पड़ता है मित्र की दुकान हमारे यहाँ से दूर है तो उस पर जाना पड़ता है और इनमें काफी दिक्कतें होती है मित्र वाले ज़्यादा पैसे लेते हैं फिर अगर नगर निगम जाकर हम नहीं करते हैं तो